हमारे मध्य प्रदेश में पुरुष अभी जो कृषि की जा रही वो सभी उस हिसाब से पुराने समय में जो है आज हम गेहूँ का उत्पादन अधिक करते हैं और गेहूँ ही अधिक खाते हैं जबकि पुराने समय में हमारे ज्वार मक्का बाजरा बहुत उपयोग में लिया जाता था आज हमारा अधिकतर क्षेत्र में गेहूँ ही बोया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा और वैसे सोआबिन की फसल बहुत अधिक हम लेते हैं और सोआबिन बाहर भी भेजा जाता है क्योंकि इसमें तेल बनता है और तेल हर देश में तेल की खपत अधिक होती है क्योंकि खाना में ऑइल के बिना खाना अच्छा नहीं लगता है ऑइल का होना बहुत जरूरी है शरीर को चलाने में भी ऑइल की बहुत आवश्यकता होती है हम सोआबिन का उत्पादन करते हैं सोआबिन के साथ साथ कुसुम की खेती भी कुछ एरियों में की जाती है हम धान की खेती भी करते हैं जिससे हमारा धान कि धान फसल का भी हमें अच्छा बाजार भाव मिलता है और धान के कई व्यंजन बनते हैं इसलिए धान भी बहुत प्रसिद्ध है हमारे एरिया का और हमारे मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हम धान की खेती भी करते हैं